भारत हिकु सनातनी देशु आहे जंहिं में सभ खां वॾे में वॾो ॾिणु ॾियारीअ जो आहे ॾियारी मतलबु माता लक्ष्मीअ जो पूॼा असांजे हिन भारत देश में श्री राम भॻवानु जेको चोॾहां साल वनवास काटे घर वापसि आयो हुन ॾींहुं हिन देश जे अंदरि हर का राज्य हर हिकु ज़िले हर हिकु शहर हर हिकु मोहल्ले में सुठे नमूने धाम धूम सां रोशिनी कई वेई हुन जे स्वागत में ॾाढा घणा वॾे में वॾा सुठे में सुठा फंक्शन शो जा प्रोग्राम रखिया विया ॾियारीअ जो ॾिणु हिंदु संस्कृतिअ में अॼु तमामु घणो महत्वु रखे थो श्री राम पंहिंजे पीउ राजा दशरथ जो हिकु आज्ञाकारी सुपुत्र हो भारत जी संस्कृतिअ में श्री राम खे तमामु घणो महत्वु ॾिनो वियो ॾियारीअ जे ॾिण ते पाणि ॿिए ॾींहुं खे हुनखे नओं साल करे मल्हाईंदा आहियूं ॾियारीअ जे ॾींहुं हर को हिंदु समाज जे अंदरि माता लक्ष्मीअ जी पूॼा घर में दुकाननि ते फैक्ट्रीअ में ऑफ़िसनि में हर को न कंदो आहे ॾियारीअ जे ॿिए ॾींहुं नओं साल ईंदो आहे ऐं हिंदु संस्कृति मुजिबि हुन ॾींहुं नए साल ॾींहुं हर को पंहिंजे मिट माइट यार दोस्त ओड़े पाड़े सभिनी सां राम राम सिले सिने मिला रखंदा आहियूं सुठे में सुठो हिकु ॿिए खे मिठाइयूं खाराईंदा आहिनि हिकु ॿिए जो सन्मान कंदा आहिनि आदर कंदा आहिनि भारत जे अंदरि जेके बि ॾिण आहिनि होली आहे तीर मूरी आहे पोइ चेटीचंड आहे सातम आठम आहे हुन सभिनी मां वधीक में वधीक महत्वु रखंदड़ु असांजे हिन ॾियारीअ जो ॾिणु आहे ॾियारी श्री राम जे अयोध्या अचण ते मल्हाई वेई राम हिकु आदर्श आहे राम हिकु हिन देश जी महानता आहे सॼो हिंदु सनातन धर्म सनातनी जेके बि आहिनि से श्री राम खे मञनि था असांजे भारत देश जे अंदरि अयोध्या में जेको सालनि खां पे विवाद जनमु भुमीअ ते हो हुनजो हींअर ई फैसले अचण खां पोइ अयोध्या जे अंदरि वॾे में वॾो हिकु राम राम मंदरु शाही मंदरु ठाहियो हुनजो ऐं ॿावीह जनवरी उणिवीह सौ चोवीह जे ॾींहुं सुठे में सुठे वॾे में वॾी धाम धूम सां श्री राम मूर्ति अयोध्या में हुन मंदर में रखी वेई जंहिंजो महूरत असांजे वॾा प्रधान मान्य श्री नरेंद्र भाई मोदीअ पंहिंजे हथनि सां कयो ऐं यूपीअ जे मुख्यमंत्री श्री योगी महाराज हुन ॿिनि जी हाजरीअ में हिकु शाही ठाठ माठ सां राजकीअ सन्मान सां ऐं सुठे नमूने सरकारि धाम धूम सां हिकु उत्सव जो रूप में मल्हायो वियो ॾियारी माता करे मञी वेई आहे जेका हिंदु संस्कृतिअ में जेके माता यानी की माउ चयो वियो आहे लक्ष्मी माता असांजी माता आहे जेका धन जी माता आहे धन हर को माण्हू लाइ ज़रूरी आहे धन हर को हर हिकु कार्य में सुठो हुजे या ख़राबु हुन में कमु अचे थो हुन लाइ असांजी माता लक्ष्मीअ जी पूॼा कई वेंदी आहे ॾियारीअ जो ॾिणु हिकु अद्भूत ऐं सुहिणो सुंदरु ॾिणु आहे जंहिं में हर को माण्हू हर सालु पंहिंजे घर जी सफ़ाई दुकान जी ऑफ़िसुनि जी कंदो आहे हुन सां गॾु पंहिंजे तन ऐं मन जी सफ़ाई कंदो आहे सुंदर सुहिणा कपिड़ा पाईंदो आहे जायूं सजाईंदो आहे मकानु सजाईंदो आहे दुकान सजाईंदा आहिनि ऐं सुठी धाम धूम सां हिन ॾिहुं खे मल्हायो वेंदो आहे तंहिंजे करे हर हिकु को हर हिकु जातीअ हर हिकु देश जे माण्हुनि खे ख़बर आहीए त भारत में वॾे में वॾो ॾिणु हिकु ॾियारी माता जो मल्हायो वेंदो आहे जेका हिंदु संस्कृति में जंहिंजो घणे में घणो महत्वु आहे जय श्री राम